हेलो मेरा नाम रूपेन्द्र सिसोदिया है आपके द्वारा लिखा गया नोवेल का मैं रिव्यू देना चाहता हूँ मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया वो आपने जो उसमें जो किरदार लिए थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो हमने स्वयं के स्वयं को अनुभव करते हुए पढ़ा एक एक किरदार की भावनाओं उसकी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से परिचय हुआ है और आपके जो लिखने का तरीका है लिखने का लय है बहुत शानदार रहा उस नोबेल को पढ़कर हमें लगा कुछ कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं और खासकर दो तीन प्रकार के जो उसमें किरदार थे उनकी अहम भूमिका रही वह हमें सबसे ज़्यादा प्रेरित करते हैं और मुख्य बात तो यह रही है उस नोबेल की की आप लोगों ने जिस तरीके से लिखा उसे उसको सुनकर उसे पढ़कर मन को भी अत्यंत प्रसन्नता मिलती है अगर सही सटीक और सीधी भाषा में कहें तो आपके द्वारा लिखा गया और आपके द्वारा बनाया गया नोबल अभी तक का सबसे अच्छा नोवल रहा है आपके नोवल में विभिन्न प्रकार के अलग अलग विशेष सभी प्रकार के चित्रण किया गया है अगर हम किसी एक पॉइंट को भी उठा लें तो उसे समझने में ज़्यादा टैम नहीं लगता है हर किरदार को एक स्पष्टता के रूप में दर्शाया गया है अलग प्रकार के किरदार जो न्यू किरदार को भी लाया गया है उन्हें भी स्पष्टत रूप से दर्शाया गया है कि कौन सा किरदार किस भांति और क्या कार्य कर रहे हैं हाँ कुछ जगह पर हमें त्रुटि सी लगी है परंतु उस वह भी इतनी बाकी कार्यों को देखा जाय तो वह भी इतने कुछ उच्च तरीके कि नहीं है हाँ बाकी आपके नोबल के सराहना की जा सकती है बाकी चीज़ों से और बाकी नोबल से बहुत ज़्यादा सही है हाँ आपका नोबल जो नोबल है वो अभी तक का मेरा खरीदा गया बहुत सही प्रोडक्ट हुआ साबित हुआ है